भारत में हिक दीव अहिड़ी जॻह आहे जिते असां बाइक खणी विया आहियूं दीव ते इलाही समंड जा किनारा आहिनि उते बाइक ते वञण जो अनुभव इहो ॾाढो मस्तु हुओ असांखे साढा चारि कलाक लॻा हुआ असां जूनागढ़ में रहंदा आहियूं हुतां खां दिव वञण असांखे साढा चारि कलाक जो उहो सफ़रु हुओ पर ॾाढो जहिड़ो मज़ो अची वियो हुओ बाइक मुंहिंजी पसंदीदा बाइक आहे आर वन फ़ाइ असां वटि सिल्वर कलर जी आर वन फ़ाइ आहे मां अने मुंहिंजो घोटु गाॾी ते विया हुसि हुआसीं हुन दीव ते दीव जो नागव बीच फेम ॾाढो वणंदरु आहे हुन बीच ते असां विया हुआसीं बाइक खणी करे दीव वञण जो अनुभव ई ॾाढो मस्तु आहे बाइक ते वञण जो अनुभव ॾाढो मस्तु आहे मां मुंहिंजो घोटु अने मुंहिंजी बेनपणी अने हुनजो घोटु असां हीअं चारि ॼणा गॾु विया हुयासीं बाइक ते